साढ़ै उदमपुर जिले दे बिच पुराना जमाना गै अच्छा हा दल्लां चाऊं शिक्रियां मतलब काठे दे भांडे लाने दा कम्म बड़ी चंगी चाल्ली चलदा वल्दा उसदे कन्नै कन्नै मिट्टिये दे भांडे बनाने कुम्हार लोग एह् कम्म करदे हे ते मिट्ठिये दे भांडे दे बिच इ'यां मटके गागरां खट्टू ते लोह्की लोह्कियां दिपत्तिया जेह्कियां के पूजा दे कम्मे इस्तेमाल होन्दियां गुरकड़िया तमाकू पीने आह्ले लोक इस्तेमाल करदे हे इस इंडस्ट्री दा उसदे कन्नै कन्नै उन्ने दे बने दे पट्टू फड़कियां चादरां बनाने दा कम्म बी ऐ हा पर हुन इस कम्म दे बिच इन्ना बाधा निं रेह्दा कि के कम्म दे बिच टैम दी लोड़ जेह्की बद्ध होंदीऔर ओह्दा मैह्नत दी कमाई जेह्की ऐ तां कम्म करने आह्ले लोके दी घट्ट लब्भदी ते आदमी अपनी ध्याड़ी लाईये चार पैसे शैल बद्ध कमाई लैंदा अज दे टाइम दे बिच टूरिज्म दे बड़े अच्छे स्कोप साढ़े डिस्ट्रिक्ट उधमपुर दे बिच हैन अच्छी अच्छी जगह दिखने आह्ली बी हैन बाह्र दे लोक आईये लोक नजारा लेई सकदे धार्मिक नजरिये कन्नै होन ते भामें सैर सपाटे दे नजरिये कन्नै होन जियां धार्मिक नजरिये कन्नै जगह आंदियां क्रिमची मानसर दा मंदिर होईया सुदमहा देव दा मंदिर होईया मान तलाई दा मंदिर मान तलाई होई बीन संग गोरी कुंड होईया बाबा युग धार दा दी जगह होई ते दिखने सुनने ताईं सैर सपाटे आस्तै अगर कुसे औना होवै ते पटनीटाप सनासर डुडु बसंत गढ़ मानसर सुरिंसर जेह्कियां सैर सपाटे आह्लियां जगह न ओह् बड़ियां अच्छियां दिखने आह्लियां न इसदे कन्ने बी इत्थुआं दे लोक जेह्के अपना रोजगार बढ़ाई सकदे न अग्गु बाह्र दा कोई बी दिखने सुनने आदमी ओग तां इत्थु जां दे आदमी न उस्सी नोहाड़ी सेवा करिये अपनी मैह्नत दे कन्नै दो पैसे कमाने न